عید الاضحی کا تہوار ابھی میں نے مہینے پہلے منایا ہے اور بہت خوبصورت انداز میں منایا ہے اور عید الاضحی کے موقع پر ایک بہت اہم چیز جو ہے اور ایک واجب چیز جو ہے وہ قربانی ہے جانوروں کی قربانی اور اُس کے ذریعے ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو بحُسن خوبی اچھے طریقے سے ہم نے عید الاضحی کا تہوار منایا ہے اور بہت شاندار منایا ہے اور قربانی کے ذریعے غریبوں کی بھی مدد کی